جی ہاں دوڑنے کے دوران ٹیکنالوجی کا استعمال میری کارگرردگی کو بہتر بنانے میں بہت مدد دیتا ہے جی پی ایس گھڑیاں اور موبائل ایپس جیسے اسٹراوا نائک رن کلب جرمن کنیکٹ وغیرہ نہ صرف میرے دوڑنے کے دورانیا فاصلے اور رفتار کو ریکارڈ کرتی ہیں بلکہ میرے دل کی دھڑکن کیلوریز کا اندازہ اور رفتار میں اتار چڑھاؤ کی بھی تفصیل فراہم کرتی ہیں ٹیکنالوجی کا استعمال استعمال کی مدد ٹیکنالوجی کا استعمال مددگار ثابت ہوتا ہے جی پی ایس گھڑیاں یہ گھڑیاں مقام فاصلہ اور رفتار کو درست طور پر ٹریک کرتی ہیں میں ان کی مدد سے یہ جان پاتا ہوں کہ کہاں میری رفتار کم ہوئی اور کہاں میں نے بہتری دکھائی